लोकल ट्रेन में आहे न तव्हां हितां चेंबूर खां वठी अंधेरी ताईं वञो पहिरों त तव्हांखे दादर मां ॿीं ट्रेन करिणी पवंदी ऐं एतिरी रश जो बसि त ट्रेन में जेको तव्हांखे चढ़ाईंदो केरु मर्ज़ी सां लाइ सघंदो अथव एतिरी रश कॾहिं बि ट्रेन ऐं हिकु मिंट बीहंदी आहे पटरी ते हुन खां पोइ चालू थी वेंदी आहे ख़बर न पवंदी आहे माण्हू अंदरि केरु हेठां हली वञे रेल्वे ट्रेक्स जे अंदरि उहो मूंखे हिकु जाम दुख थींदो आहे इहो ट्रेन जे अंदरि ट्रावेलिंग करण में ऐं सीट आहिनि जाम सुठियूं आहिनि ऐं पंखा बि जाम सुठा लॻियल आहिनि हवा ईंदी आहे इंजिन जो आवाज़ु थोरो ईंदो आहे बट ट्रेन जे अंदरि जेको चवंदो रहंदो आहे अभी आपका ये स्टेशन आया है हिकु टाइम न चवंदो आहे ॾह टाइम चवंदो आहे हिक ऐं ईंदो बि आहे साम्हूं फ्लेश थी की लेकिनि उहो जाम शोर थींदो आहे हिकु जॾहिं न खपंदो आहे न इंसान खे त बि उहो चवंदो आहे ऐं ट्रेक्स जो आवाज़ु ॿीं ट्रेन पासे मां वञे त बि आवाज़ु कहिॾो ज़ोर सां ईंदो आहे हिकदमि पासे पासे मां ट्रेन हलनि थियूं माण्हू लटिकनि था सभु इहा ई ट्रेन में उहो सभु थोरो ॾिसण खपेनि लोकल ट्रेन में मेन त ट्रेन ख़ाली हिकु मिंट लाइ अलाए छो बीहंदी आहे हिकु मिंट बि न ट्रेन ईंदी आहे चालू थी वेंदी आहे त मूंखे ट्रेन में मां हेॾो टाइम ट्रावेल कयो आहे मूंखे त ख़बर ई नाहे मूंखे जिते लहिणो हूंदो उते कॾहिं कॾहिं लहण बि न मिलंदो आहे त अॻियां स्टेशन या पुठिते स्टेशन में ई पहुची वेंदी आहियां ऐं टिकेटू ते हेॾी रश हूंदी आहे तव्हां टिकेट वठणु वञो तव्हां जी हिकु ॿ ट्रेन छुटिजी वेंदी आहे टिकेट ते रश ऑनलाइन बि टिकेट आहे लेकिनि त बि रश हूंदी आहे ईज़ी न आहे जाम सभु टिकेट वठण लाइ बि बॉक्स ऐं काउंटर आहे बट जाम आहिनि लेकिनि टिकेट जो हुओ न आहे सहुलियत न सभु ऑनलाइन ईज़ी हुअणु खपे हुते वञो स्केन करो हुन में बि थो टाइम लॻे ऐं लोकल ट्रेन जे बारे में मतलबु हेॾो सुठो रिवियूज़ न आहे हा बाक़ी उहो आहे ए सी ट्रेन जेकी हाणे नईं कढी अथनि हुन जा पैसा बि जाम था चार्ज करनि सौ रुपया पंजाह रुपया त उहो त जाम हाई थी वियो आहे ऐं थोरे लाइ मतिलबु पंहिंजे लाइ थोरो ट्रावेल करिणो हुजे त बि तव्हांखे ए सी ट्रेन में बि आवाज़ु जाम आहिनि ऐं उहो जेकी हिक मालगाॾी आहे हुनजो तव्हां आवाज़ु बंदी न हुनजो त आवाज़ु हेॾो शोर कंदो आहे की साइड में हली वञिणो पवंदो आहे त उहो थोरो चेंज थियणु खपे मॉडनिज़म अचणु खपे